जोंनि न'खराव सोरबा सासे सुबुङा लोमजायोब्ला आं संग्रा मुवा बेसाद जामुं जामुंफ्रा जाहैबाय दालि आलु फाजा ओंखाम बिदिनो बायदि बायदि संनाय जायो आरो जेब्ला न'खराव सोरबा सासे लोमजायो अब्ला आं गोखै बुस्थु संनाय जायो जेरुखम मैथा गोखै ओंख्रि बेफोरखौ बासिथ'नाय जायो मानसिया लोमजागाजासिम बिदिनो ओंखामाव प्रेसारकुकाराव आलु रुफानाय जायो आलु बाथोन बिदिनो ओंखाम सोमनाय बेफोरजों जाहोनाय जायो सासे लोमजानाय सुबुंखौ जों जोंनि न'खराव लोमजायोब्ला संग्राया आंनो जायो समाव बिमा लोमजायोब्ला आं संनाय जायो बे समाव आङो ओंखामखौ संगोरो ओंखामजों लोगोसे आङो आलु रुफानाय जायो बेनि उनाव आं बेजों लोगोसे दालि संफायो दालि बिदिनो माबामाबि मैगंफोर दंबा बेफोरखौ ओरैनो फाजा संनाय जायो बेजोंनो आं संनानै ओंखामखौ जाहोनाय जायो बेखिनि बुंनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों